گیارہ ایک ہزار پانچ سو پچیس دس ہزار دو سو اڑتیس ایک لا لاکھ چھبیس ہزار سات لاکھ اٹھائیس ہزار